جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی دنیا میں گیارہ طرح کی نیوز ایجنسیاں ہیں نیوز ایجنسی کو نیوز ملتے ہی سخت قسم کی جانچ کرتی ہے نیوز ملتے ہی ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد جانکاری ملتے ہی پوری تفصیل بتائی جاتی ہے غلطیاں ہونے پر ترنت سویکار کرتی ہے اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ابھی نیوز ہم لوگ کو زیادہ تر سوسل میڈیا کے دوارا جانکاری ملتی ہے جیسے فیسبک انشٹاگرام اور کئی طرح کے ایپ ہیں جو ہم لوگ کو جانکاریاں دیتی ہے اور اس کے استعمال سے آج کل سب دنیا میں بہت تیزی سے نیوز پھیل جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ سوسل میڈیا کے ذریعے ہم لوگ کو ہر پرکار کی نیوز مل پاتی ہے دیس ودیس سب طرح کے اور نیوز رپورٹروں سے غلطی ہونے کے بعد وہ اپنے غلطیاں سدھارنے کی کام کرتی ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نیوز ایجنسی جو ہے پہلے وہ اپنے روپ سے تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کے سامنے دکھایا جاتا ہے اور نیوز رپورٹر ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کر کر کے آپسی بھائی چاروں سے ہم لوگ کے بییچ سارے نیوز مہیا کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ ابھی ٹیکنالوجی کے معاملے میں سوسل میڈیا کے معاملے میں ہم لوگ بہت آگے ہیں اور نیوج ایجنسی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کو نیوز مہیا کرواتے ہیں ہر دیس ودیس کے